ठेहुनक ठेहुनक दर्दके लेल घरेलू उपाय कही तऽ मे यानि जे छै एतय गरम तेल छै आओर जे छै से बहुत तरहके आयुर्वेदिक दबाइ हम कहै छै आयुर्वेदिको किछु लऽ सकै छी जे गाममे जे छै से जड़ी बूटी एहनो एखन रहै छै जे बुजुर्ग आदमी सभकिछु पीस कऽ दऽ दै छथिन लगा दै छथिन तऽ ओहिसँ ठीक भऽ जाइ छै जहाँ तक देखै छियै जे ई जे छै हमेशासँ बुजुर्ग जे रहै छथिन हुनका ई समस्या उत्पन्न होइ छनि आइ काल्हि तऽ कोनो ठीक नहि रहलै हँ छोटो मोटो किनको भऽ जाइ छनि लेकिन ज्यादातर जे अपनासभ देख रहल छियै अपनसभके समाजमे देखै छियै ओ बुजुर्ग आदमीके ई ठेहुनक दर्द उत्पन्न होइ छै आओर एहिके लेल जे छै से ग ग गामके बात करी तऽ एतय हल्दिओके यूज कयल जाइए चूनाके यूज कयल जाइ छै ओहिसँ जे छै सेहो जे छै से ठेहुनक दर्द दूर भऽ जाइ छै ठेहुनक समस्या दूर होइ छै लेकिन अहाँके सभसँ पैघ बताबी तऽ कोनो भी चीजके दर्दके लेल जे छै से व्यायाम व्यायाम बहुत पैघ चीज छै अगर अहाँ सुबह सुबह उठि कऽ व्यायाम करै छी एक्सरसाइज करै छी तऽ ओहिसँ जे छै से कोनो भी दर्दपर जे छै से बहुत अथी पायल जा सकैए बहुत तरहक दूर भगायल जा सकैए तऽ हम इएह बता दी जे हमरासभ दिस एहन कोनो भी चीज जे छै से नेचुरल भेटैए कहैके मतलब जे आइ सरसोए तेल रहै छै तऽ सरसो तेल बहुत हमरासभके जे छै अपन खेतके उपजलहा अपना पीला पीला गोट रहै छै ओकरा हमसभ अपना पे पेरा कऽ आओरो ओ तेल जे छै से यूज करै छी ओ किछु अलग काम करैए जेना मार्केटवला जे तेल रहै छै मार्केटवला तेल रहै छै ओहिमे केमिकल युक्त रहै छै तऽ ओ ओतेक बड़का काम नहि करै छै आ हमरासभके अपन खेतके जे पीरा गोट रहै छै ओकर जे